हाँ जी नमस्कार हाँ जी मिल जाएंगे जी मिल जाएंगे जी आपका गुलाब पड़ेगा पाँच सौ रूपए किलो और क्या पूछा आपने चमेली साढ़े छ सौ रूपए किलो सफ़ेद वाली हाँ जी गुलाब में लाल गुलाब मिलेगा और उसके साथ आप सफ़ेद गुलाब दोनों में से कोई भी ले सकते हो और चमेली सफ़ेद ही है अभी हमारे पास पीली वाली आएगी नहीं हमारे पास बिलकुल ताज़ा चमेली का फूल है अभी आया है बिलकुल अभी पेड़ से तुड़वा करके मंगाया ही है बाग से तो ताज़ा फूल है हमारे पास तो इस वजह से साढ़े छ सौ है जी और हम देख लेंगे वो तो आप एक बार आओ सलेक्ट करो गुलाब कितना लोगे कितना चमेली लोगे जी दस किलो फिर तो कर लेंगे पर इतना नहीं हो पायेगा आप बोल रहे हैं कि छ सौ यदि आप अभी कन्फर्म करा देते हैं कि कल आपको चाहिए तो मैं मंगा के रख लूँगा और यदि आप कल ही बोले कि नहीं कि मुझे तो अभी चाहिए तो फिर हम कह नहीं सकते मिलें या नहीं मिलें ठीक है तो आप मुझे इसी नंबर पर कुछ पेमेंट कर दीजिए मैं आपका आर्डर कन्फर्म कर लूँगा और आपको कल जब चाहें तब आ जाना ले जाना ठीक है आप जब भी आपका मन हो तब ले जाना हाँ जी इसी नंबर पे फ़ोन पे कर दीजिए ठीक ओके